ओटोमे जेना हमलोग ओटो या ओला बुक करैलो छियै तऽ ओ समय पर पहुँचै छै कि नहि हमराआरके कॉल करै छै कि सर अहाँ कहाँ छियै हमरा आरके जल्दी ईहाँ खड़ा छियै आबु जल्दीसँ कभी कभी हमही लोग या हमही लोगसँ गलती भए जाइ छै कभी कभी हमरा आरके पूछै छै की कहाँ रह गये भैया जल्दी आए नही जल्दी आइए हमलोग यहाँ इतना देर से खड़ा है तऽ सर बोलते है जल्दी आनेके लिए आ फोन कॉल जल्दीसे ट्रेस कीजिये आओर जल्दी से आइये पहुँचिए